आदली गीतां कशीं आसताली ती बरी कानाक आयका सारकी आसताली न्ही म्हणजे बरें म्यूजिक थंड आयका सारके दिसताले आनी ती गीतां आयकल्यार मातशें बरें दिसताले आनी अशें झेम येताली आयकल्यार आताची गीतां अशीं आहा कितें मातशें म्यूजिक चड आनी ढम ढम ढम ढम असो आवाज चड जाता म्यूजिक चड आसता आनी न्हीद न्हिदले नासत जाग योवन उठून डान्स करू जाय आतात असले म्यूजिक आसात पुण पयलीची म्यूजिक बरे थंड आताचें म्यूजिक तितलें खास ना आताच्या भुरग्यांक आताचें आवडटां न्हु आताचीं भुरगीं ती आताचे आवडटलें पुूण पयलीचे भुरग्यांक पयली आमी आदल्या काळान आमी आयकले म्हणजे आमच्या काळार ती आमची गीतां आवडटा आतांच्या भुरग्यांक आतांचीं आवडटा तशें आहा आसा तशी बरी आहा म्यूजिक म्हळ्यार सगळें सारकेच आसता पुण एक फरक आसता एक सुशेगात आसता आनी कशे फास्ट आसता आसा बरी आहा म्यूजिक